मुखे रोटी ठाहिण में त कोई तकलीफ़ न थींदी आहे पर मां अॼु रोटीअ जे जेके नियम आहिनि उहे चवां थी अंधविश्वास त कोन्हे पर रोटी पंहिंजी अन्नपूर्णा आहे माना रोटी बि पाण नियम सां कयूं त पंहिंजे लाइ सुठो आहे पाण भॻिवान जे मंदर में वेंदा आहियूं त चम्पलु पाए मंदर जे अंदर न वेंदा आहियूं या त मंदर में वेंदा आहियूं त सनानु करे पो ई वेंदा आ्यूंहि त मां उहि ई चवंदसि त पंहिंजो रंधिणो बि भॻिवान जो घर आहे त पाण खे बि उते सनानु करे पो ई वञण घुरिजे ऐं चम्पल बि न पाए वञे ऐं रोटी खाईंदे वक़्तु पाण खे भॻवानु जो नालो जपण घुर्जे त जेका बि रोटी ठायूं उन में सुठो थींदो आहे रोटी ठाहे करे उहे रोटी मांजा भॻिवानु हुजनि उन्हनि खे भोॻु लॻाए रोटी खाइजे त रोटी बि हिकु प्रसाद थी वेंदो आहे चवण ई आहे नि जे जहिड़ो अनु तहिड़ो मनु त पाण जेके वीचार सां रोटी ठाहींदासि तहिड़ा पंहिंजे खाइण वारनि जा वीचारु थींदा त मां उओ ई चवंदसि अंधविश्वास त कोन्हे पर जेकॾहिं थी सघे त सुठी तरह रोटीअ जो बि अनादर न कजे ऐं रोटी बि सहुलियत सां पाण खे ठाहिजे ऐं उन जो शुक्रु गुज़ारु थीजे छो त रोटीअ बिना बि इन दुनिया में माण्हू खे रोटीअ बिना बि हली नथो सघे त रोटी बि हिकु पाण खे ज़रूरी आहे त भोजन जो बि अनादर न करे उन उन जो स्वीकार करे ऐं भॻिवानु जहिड़ी बि रोटी ॾिए उन जो स्वीकार करे ऐं पाण खे खाइजे